भारत में शिक्षा की व्यवस्था थोड़ी कम अच्छी है और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए और जैसे हर जगह हॉस्टल बनवाना चाहिए बच्चों के लिए और अच्छी सुविधा देनी चाहिए जो गरीब वर्ग के हैं वो भी ताकि पढ़ सकें आगे जा सकें जैसे और कम्पनी ओम्पनी मोबाइल ओबाइल की भी यहाँ पर रहनी चाहिए सॉफ्टवेयर की कम्पनी रहनी चाहिए अभी जो मोबाइल आते हैं सब बाहर से आते हैं जब यहाँ पर हो जाएँगे सब चीज तो लोग जानेंगे सीखेंगे तो आगे जाएँगे शिक्षा अभी उतनी अच्छी नहीं है कि यहाँ पर लोग कुछ कर सकें यहाँ पर पढ़ेंगे तो गौर्नमेंट जॉब पाएँगे ना की कोई अच्छी सी इंजीनियरिंग लाइन में जाए मोबाइल टेक्निशियन की तो भी चीज सरकार को देखनी चाहिए जहाँ से ज्यादा से ज्यादा हो सके नशा जो है भारत में बहुत ज्यादा है उसको कम करना चाहिए शिक्षा को आगे तक ले जाएँ जो भी बच्चे हैं उनको अच्छे सुविधा देनी चाहिए ताकि वो शिक्षा की ओर आकर्षित हो और शिक्षा में जिस जिसके पास पैसा नहीं उसको एक फंड के जरिए उनके पैसा देनी चाहिए स्कॉलरसिप भी देनी चाहिए

पिछड़े हैं उनके लिए कम होनी चाहिए शिक्षा की शुल्क जो घर बहुत अस्सी किलो के बहुत पिछड़े हुए हैं जिनको शिक्षा में नहीं मालूम है जिनके जैसे जो भी तो भठ्ठो पर रहते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा सकते तो उनके लिए भी शिक्षा के लिए भी सोचना चाहिए ताकि वो वाला बच्चा उनका भी पढ़े आगे तक जाए शिक्षा एक ऐसी चीज है जो जितना ग्रहण करेगा उतना ही उसका भविष्य उज्वल होगा शिक्षा को अच्छे से अच्छे पढ़ाया जाए हॉस्टल जहाँ जहाँ है जिले में बनवाना चाहिए और अच्छी अच्छी सुविधा देनी चाहिए शिक्षा में जो भी बच्चा पढ़ रहा है उसको कोई दिक्कत ना हो जैसे कि लोग पढ़ने के लिए बहुत दूर दूर जाते हैं तो अपने नजदीकी ही जिले में करें शिक्षा के लिए अच्छे अच्छे व्यवस्था स्कूल बनवा अच्छे मास्टर को रखें ताकि हाँ बच्चा कहीं दूर न जाए हाँ जैसे अभी बड़े बड़े नेताओं के लड़के जो हैं वो बाहर जाके पढ़ते हैं तो जो गरीब वर्ग के हैं वो नहीं भेज पाते हैं तो उनके बच्चे यहीं पर पढ़ते हैं नहीं पढ़ पाएँगे बेचारे जा के बाहर कमाएँगे और अपना कमाएँगे खाएँगे उसके बाद जो नेता लोग के लड़के हैं वो जा के बाहर खूब अच्छे से पढेंगे उसके बाद आएँगे राजनीति करेंगे और जो पिछड़े शोषित वंश से हैं वो बेचारे वैसे के वैसे रहेंगे